हमरा सबकेँ भोजनमे पोषण की चाही खूब अच्छा अच्छा चीज चाही फल फूल चाही दाल चाही बढ़िआँ बढ़िआँ फल चाही केला चाही आ सेब चाही हँ अँगूर चाही इहए सब बढ़िआँ बढ़िआँ भोजन चाही पोषकमे पौष्टिक आहार चाही जैसेकी स्वास्थ अच्छा रहए इहए सब चाही बढ़िआँ बढ़िआँ सब समान भोजनमे आओर दौड़ धूपमे हीँ बढ़िआँ रहए सब खुशमे रहए शरीर स्वास्थ सब बढ़िआँ रहत तब ने सब काज सब काज करब खुब सुन्दर से एकदम पौष्टिकमे दियौ दही दियौ बढ़िआँसँ दूध दियौ मलाइ दियौ इहए सब ने देबै बढ़िआँ बढ़िआँ भोजन